खेल हमारे शरीर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा योगदान देता है ता है खेल खेल में जैसे क्रिकेट में शारीरिक शारीरिक एकदम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दौड़ता है ता है उसके अलावा इधर उधर करता है जिससे शरीर शारीरिक ऊ स्वस्थ होता है ब्लड शरीर में ब्लड सर्कुलेसन होता है माइंड सेट होता है कि हाँ किसी को बॉलिंग करना है फ़ील्डिंग करना है जिसमें मिन्ज़ आदमी को मेंटली भी इम्प्रूवमेंट होता है शारीरिक इम्प्रूवमेंट के लिए कि जैसे बॉलर बॉलिंग करता है फ़ील्डिंग करता है तो उसमें आदमी को शारीरिक दौड़ होता है इधर दायाँ कभी बायाँ कभी बॉलिंग बॉलर बॉलिंग करता है तो उसमें उसके लिए रनिंग लगाता है फिर हाथ जब बॉल फेंकता है जिसमें कि शारीरिक इम्प्रूवमेंट होता है और शरीर स्वस्थ रहता है ता है इस इसका वजह से बॉल बैटर बैटिंग करता है जैसे बॉल बैट को हिट करता है तो पूरा शरीर शरीर मूवमेंट होता है जिससे शारीरिक इम्प्रूवमेंट और शरीर बहुत मज़बूत होता है इसी प्रकार और भी खेल हैं जैसे कि लूडो चेस उसमें मैंटली इम्प्रूवमेंट होता है आदमी में में माइंड इश्ट्रोंग होता है है यादाश्त शक्ति बढ़ती है इस इसी प्रकार कबड्डी उसमें शारीरिक इम्प्रूवमेंट होता है शरीर स्वस्थ होता है उसमें शरीर दायाँ बायाँ ज होता है जिससे शरीर के हर एक पार्ट का एक्सरसाइज भी हो जाता है और शरीर भी इम्प्रूवमेंट होता है इसके अलावा मैंटली इम्प्रूवमेंट होता है आदमी को किसी प्रकार का टेंसन हो या और भी कोई और भी प्रकार कुछ हो तो वो खेल के समय सब भूल जाता है जिससे मैंटली अपसेट और इम्प्रूवमेंट होता है जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में होता है इसके अलावा जैसे फुटबॉल हुआ फुटबॉल में गोल्स हुआ वो तो करता है जिसमें वो सब कुछ करता है जैसे ही थोड़ा खिलाड़ी पूरा दौड़के पैर से से फुटबॉल को मारता है तो उसमें पैर का एक्सरसाइज हुआ रनिंग किया तो उसको पूरा शरीर का एक्सरसाइज हुआ जो कि शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ करता है ता है और भी भी ज़्यादा उसमें भी आदमी माइंड एक जगह रखकर खेलता है जिससे कि आदमी को किसी और जगह ध्यान नहीं जाता है और वो अच्छी से खेलता है और मानसिक रूप से अच्छी फ़ायदे और और बहुत अच्छा योगदान देता है इसके आवला और भी जैसे हो गया हॉकी हॉकी में में भी आदमी को रनिंग करना है है बॉल को हिट करना है जिससे कि शरीर पूरा मूवमेंट होता है बॉल बॉल को हिट करके वो कहीं और जाता है तो फुल एनर्जी लॉस होता है जो कि लॉस और और करके एनर्जी बर्न होता है वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसके अलावा और कई प्रकार के खेल हैं जैसे ताश हुआ ताश में मैंटली इश्ट्राँग होता है आदमी ताश के तो उसको याद करता है जिसमें आदमी को मैंटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस प्रकार खेल से हमारे शरीर को खेल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है और बहुत सारे खेल गेम हैं जो कि जो कि शरीर के लिए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से हर एक प्रकार के फ़ायदे होता है आदमी जब खेलते रहता है तो उस उस टाइम आदमी को किसी और प्रकार का टेंसन नहीं होता है किसी और प्रकार का कोई काम धंधा ध्यान में नहीं रहता है जिससे आदमी को माइंड रिलीफ़ मिलता है शरीर शरीर में भी और फ़ायदा मिलता है शरीर का एनर्जी बर्न होता है जो कि शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आदमियों के लिए भी भी अच्छे ब होता है जो कि आदमी को मेंटल लेवल हाय हाय लेवल पर तक ले जाता है और आदमी को अच्छी मूलभूत सुविधा भी मिलती है